तुस मिगी अपने बारे च दस्सो के तुसें अपनी जिंदगी च केह् केह् कीता होर अपनी इस स्टेज तक पुज्जने तक तुसें केह्ड़ियां केह्ड़ियां मुशकलातां दा जेह्ड़ा सामना करना पेआ ते अपनी पढ़ाई दे बारे च दस्सो ते अपने पैरेंटस दे बारे च दस्सो के उ'नें किस टाइप दी स्टगल कीती होर उस इस मकाम तक कि'यां पुज्जे ते अपने बारे च मिकी एह् जानकारी देओ ठीक ऐ जी मेरा नांऽ अनिल सैनसन ऐ ते में कटरे रौंह्ना में शुरू दा गै कटरे रेआ जंदू पैदा होएया हा ते कटरे गै होएया हा इ'यां साढ़े घर इत्थै पिच्छै न चढैई मुत्तल उत्थै न ते उत्थै दे अस रौंह्ने आह्ले न ते उधमपुर डिस्टिकस च पौंदा ओह् ते कोई जादा मुश्कलातां नेईं हैन मुश्कलातां जिंदगी च हर कुसै दी जिंदगी च होंदियां लेकिन मुश्कलातां दियें में इ'यां अपनी पूरी क्हानी सनाना लाइफ पूरी अपनी जिसलै हून तक दी में कटरे पैदा होएया हा अस रैंट पर गै रेह् कराए पर गै रेह् सारी उमर अज्जें बी हून बी इस बेल्ले कराए पर रौह्ने दादी घर असें छड्डी ओड़े दा जन्ने होन्ने लेकिन कोई ब्याह् कराजें जा कोई फंक्शन जीना मरना उदूं जन्ने इ'यां नेईं अस जन्ने होन्ने ते स्कूलिंग मेरी में स्कूल इत्थैं गै पढ़ेआ कटरे गै पाईलैंट पव्लिक हाई स्कूल इत्थै प्राइवेट स्कूल ऐ पिच्छें

हाई सकैंडरी स्कूल बाह्मीं दे बाद पाइलैंट पढ़े दा दसमीं दे बाद बाह्रमीं में पढ़े दा हाई सकैंडरी स्कूल उत्थै दा में बाह्रमीं पास कीती नुहाड़े बाद में कटरे गै पढ़ेआ बारह्मीं तक ते ओह्दे बाद में कीती अपनी पढ़ाई जम्मू कीती कालज गेआ में लेकिन में ड्राप आउट होई गेआ इक साल बाद कि कि मैथ मिगी बिल्कुल नेईं आंदा हा हून बी नेईं आंदा ते ओह्दे बाद में इगनो चा अपनी ग्रैजुशन कीती हून मेरा लास्ट इयर बी होई गेदा कंपलीट डिग्री आह्ने आह्ली ऐ रेही मेरी पढ़ाई दी गल्ल ते मेरी फैमली बी ऐ मेरे घर मम्मी पापा ते मेरी सिस्टर गै न सिस्टर दा ब्याह् होई गेदा ओह् बी इत्थै टिकरी होए दा टिकरी उत्थै ग्रांऽ ऐ साढ़ा उधमपुर रस्तै आंदा उद्धर ऐ ते ओह्दे बाद अस गे इत्थै गै रेह् दीदी दा ब्याह् बी असें कटरे गै कीता कराए दे घरा कीता पापा मेरे हट्टी करदे पैह्ले हट्टी करदे हे ओह्दे बाद कराए पर कीती बड़ी स्टगल कीती उ'नें उ'नें जिन्नी मैह्नत कीती में आखना में कदें निं करी सकदा जे दिन उ'नें दिक्खे दे न में निं दिक्खी सकदा मम्मी ने जे कश्ट झेल्ले दे परेशानियां में कदें निं में सनाई बी सकदा तुसेंगी मतलब कि में इमैजन नेईं करी सकदा मैं तुसेंगी कि'यां सनांऽ कि कि रौना आई जंदा ते इ'यै ओह्दे बाद अस अजें बी कराए पर रोआ ने आं कोशश ऐ कि माता रानी ने चाहे ते घर बनी जाना अपना इद्धरा में उद्धर फैमली दी गल्ल करां हून दीदी दा ब्याह् होई गेदा में ते मम्मी ते इक असें पैट्ट डाग रक्खे दा कुत्ती रक्खी दी ओह्दा नांऽ मैगी पाए दा ते फीमैल डाग ऐ ओह्दा नांऽ मैगी पाए दा ते अस त्रै जने गै हैन ते इक ओह् चार ते सेली ग्रांऽ इत्थै रौह्न्ने अस हैल्ली पैड दे कोल ते कम्म में इत्थै करना कार्किंग होटल जम्मू रोड च ऐ इत्थैं में पैह्ले बाह्रमीं दे बाद में पैह्ले इक साल जेह्का जम्मू पढ़ेआ जदूं ड्राप आउट होई गेआ में बेह्ला गै हा कोई कम्मकाज ऐ हा नेईं ते मेरे साढ़े जेह्के जित्थै में कम्म करना होन्नां उंदे कन्नै मेरा तालमेल हा गल्लबात होंदी ही पालटिकली उ'नें मिगी अपने कन्नै रक्खी ओड़ेआ ऐज ए पैह्ले ते ओह् होटल जाइन कीते दा में ऐज ए स्टोर कीपर में कम्म करना होन्नां लेकिन नुहाड़े बाद में उत्थै जन्ना होन्नां फिर में उंदे बाद उंदे कन्नै जुड़ी गेआ पालटिकली जुड़ी गेआ ओह् पोलटिक्स च न ते ऐज ए उंदा आखो पी ए आखी ओड़ो जे मर्जी पी ए आखो में निक्का भ्राऽ आखो जे मर्जी मिगी उ'नें अपने कन्नै रक्खे दा ते हून इ'यै चलै दा ते चलै दा ठीक ऐ जिंदगी चलै दी भगवान करियै ठीक होई जाए में ऐ ते बड़ियां गल्लां न लेकिन इन्ना टैम नेईं ऐ जै माता दी